आङो आबादारिफोरनि गावनि जिउ फोजोबनानै लानायनि सायाव आङो गोबां दुखु फोरमायो मानो होनोब्ला आबादारिफोराबो मानसिसो बिसोरनि जिउआबो बेसेन दङ बिसोरनि गोब्राबथार खामानि मावनायनि थाखायसो बिसोरनि गोब्राबथार खामानि मावनानै जोंनाव जाबायदि जाग्रा आदारफोर सौफैनो हायो बेफोरनि थाखायसो जोङो बेफोरनि थाखाय आबादारिफोरखौ सनमान होनांगौ बेसोर आबादारिफोर नङाब्ला जोंनि सानफ्रोमबोनि जानाय आदाराबाो सफैया जा माइखौ माइरंखौ जायो बे माइरंखौबो आबादारिफोरनि थाखायसो जोङो मोननो हायो आबादारिफोर खस्त' खालामाब्ला जोंनाव सानफ्रोमबोनि जाग्रा आदार मुवाफोरानो फैनो हाया आरो जोङो लेखा फरायनानै जायफोरा साख्रि मावदों बिसोरो गासैबो आबादाव ओंखारनो हाया बेनिखायनो जायफोरा आबाद मावदों जायफोरा आबाद मावगासिनो दङ बिसोरखौ जोङो मोजाङैनो नायनांगोन सरकारफोरा बिसोरनि सायाव मोजां राहा लानांगोन बिसोरनि नांगौ जानाय गासै थाखा फैसा बिसोरनि थोयै जानायफोराव बिसोरनो नांगौ जानायफोरखौ सरकारा हेफाजाब खालामनांगोन बेफोरबायदिखौ जुदि सरकारा राहा लायोब्ला बेसोरनि आबादारिफोरनि नांगौ जानायफोरखौ समाव सुफुंनानै होयोब्ला आबादारिफ्ला फ्राबो आबादारिफ्राबो आबाद मावनायाव खस्त' मोना आबाद मावनायाव बिसोरो मोजाङैनो आबादखौ मावनो हायो बिनि थाखायनो सरकारा बे राहाखौ लायोब्ला आबादारिफोरनि जिउ खुंनाय राहायाबो मोजां जागोन गोरलै जागोन आरो आबादारिफोरा बेफोरबायदि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनिफ्राय गोजानाव थागोन